हेलो हम दरभङ्गासँ बजैत छी मिथी मी म हँ गाँव पाली सभमे की सभ होइत छै यौ अरे हमरा सभकऽ ई छै एतऽ अहाँकऽ मिथिलाञ्चलमे एतऽ अहाँकऽ जे छै बहुत एकही कैम्पसमे दू यूनिवर्सिटी छै तऽ सभकऽ संस्कृत शिक्षा हिन्दी शिक्षा बच्चा सभके भेटै छै बहुत बढ़िआँ दूर दूरसँ एतऽ जे छै पर्यटको सभ अबैत छै काली मन्दिर सभ देखै लऽ दरभङ्गा जिलामे आ मिथिलामे अहाँकऽ

हँ ई भब्य छै एखन ट्रस्टमे चलि गेलै छै मिथिलाञ्चलमे ओ ओकर जे छै समिति बनल छै ओहिके माध्यमसँ ओ चलि रहल छै समिति सरकार कऽ अन्दर छै आओर मिथिलाञ्चलमे हर चीज सुबिधा अहाँकऽ जे छै पढ़ाइ लिखाइसँ बच्चा सभकऽ टीचरो सभ जे छै मैथिलिएमे बाजि कऽ जे छै शिक्षा दए छथिन तकर बाद डॉक्टरो लग जेबै तऽ मैथलिएमे बाजिकऽ अहाँसँ जे छै अथी बोखार पुछता सर्दी खाँसी पुछता जे कि की रोग यऽ अहाँकऽ तऽ मिथिलाञ्चलमे एहि सभकऽ तरहसँ बहुत सुबिधा भेटैत छै जे कोनो तरहके दिक्कत नहि होइत छै एहि मैथिली भाषासँ हमरा सभकऽ हर चीजमे जे छै सुबिधा भेटैत छै टीचरमे मे मे अथीमे कथी छै डॉक्टरीमे खेलमे सभ हर जगह मैथिली भाषामे अहाँ जे छियै गप कऽ सकैत छी अहाँ सभमे जे अहाँ कि बुझैत छियै भोजपुरी जेना अहाँ सभकऽ गङ्गा सभकऽ किनारमे छियै तऽ अहाँ सभकऽ लाभ भेटैत होयत गङ्गा जी नदी सभकऽ तऽ अहाँके कतेक दूर पर यऽ गङ्गाजी नदी बैशालीसँ आ तऽ अहाँके पढ़ाइ पढ़ाइ लिखाइमे जे छै टीचर सभ जे छै ओतऽ केना भोजपुरिएमे सभटा होइत छै

एतहु एतऽ तऽ मैथिलीमे देखैत छियै जे पानो मखान जे छै प्रसिद्ध छै एतऽ जे छै पान मखान आ माछ ई ओ मिथिला कऽ जे छै से मानल जाइत छै तहिना अहुओ सभकऽ कोनो प्रसिद्ध होयत ओहन तरहकऽ ठीक छै ठीक